ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी शासन में यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं सबसे प्रमुख कमियाँ हैं यह कि यहाँ के लोग जो सरकारें हैं वह भ्रष्टाचारी हैं यहाँ पर लोग पैसे लेकर एक दूसरे का काम करते हैं यह नहीं देखते हैं कि वह क्या कर रहे हैं पर्यावरण संबंधित कोई भी सुविधा सरकार की जो आता है या स्वास्थ्य संबंधित वह लोग घूसखोरी करते हैं और यहाँ तक आम आदमी तक वह सुविधा पहुँचने ही नहीं देते हैं लोग में सामाजिक अशांति फैली हुई है इस क्योंकि सरकारी शासन व्यवस्था सही से काम नहीं कर रही है सरकार को इस चीज़ पर अच्छे तरीका से ध्यान देना चाहिए इसका सर्वेक्षण करना चाहिए और सभी चीज़ों पर अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए